जीअं त नईं टेकनीक इजाद थियण सां असां खे चङो भलो फ़ाइदो मिली चुको आहे अॻे असां जेका लैंडलाइन फोन जंहिं खे वाइर वारी टेलीफोन चवंदा हुआसीं उन ते ॻालाईंदा हुआसीं ऐं हिक हंधु ई वेही करे असां सभु कमु कार कंदा हुआसीं हाणे त मोबाइल फोन निकरी चुको आहे जंहिं जे रस्ते असां भली दुकान खां ॿाहिरि बि किथे वञी करे पंहिंजे ग्राहक सां ॻाल्हाए सघूं था ऐं हुन खे फैसिलिटी ॾेई सघूं था ऐं हुन खे जेका सुविधा खपे असां उन खे ॾियूं था ऐं उन जा सभु जेके कम आहिनि उहे ॿुधूं बि था ऐं हिन जे रस्ते हिकु त एॾो वॾो मस्त कमु थी चुको आहे कि मोबाइल फोन जे रस्ते असां खे हो फोटो कॾी करे असां खे मोकिलिनि था ऐं असां उन शइ जो अघु उन खे बुधाइ करे उन खे विकणे सघूं था ऐं हुन ताईं पहुचाए सघूं था ऐं जीअं त हाणे नवां नवां लैपटोप अची विया आहिनि लैपटोप जे ऐं कमप्यूटर जे अचण सां अॻे जेके असां चोपड़ा ठाहींदा हुयासीं जंहिं में हिसाब लिखंदा हुयासीं टोटल कंदासीं बिल ठाहींदा हुयासीं उहे हाणे सभु लैपटोप ऐं कमप्यूटर जे रस्ते हलनि था ऐं असां ग्राहकनि खे जाम सुठी सुविधा ॾई सघूं था ऐं हिन खां सवाइ अॻे असां बैंकुनि में लाइनूं लॻाइंदा हुआसीं पैसा भरण लाइ या कढाइण लाइ हाणे त उते बि ऐॾो डिजीटल कमु थी चुको आहे कि नईं टेकनोलोजी अची वई आहे त उन जे करे असां खे न लाइन थी लॻाइणी पवे ऐं पैसा असां घर वेठे भरे बि था सघूं कढ़ाए बि था सघूं इहे जाम सुठियूं फैसेलिटियूं आहिनि ऐं इन जे करे असां सभिनी खे इन नएं इजाद जो ऐॾो फ़ाइदो मिलियो आहे असां सभेई उन मां संतुष्ट आहियूं